सानूं बड़ी सावधानी बरतनी चाहिदी जदूं इक शैह्रा च दुए शैह्रा जाना चाहिदा ते असेंगी गड्डी च जाने ते असें सीट बैल्ट पानी चाहिदी ते कन्नै फोनै दा घट्टो घट्ट इस्तमाल करना चाहिदा जदूं अस अपने स्कूटी उप्पर जां मोटर उप्पर जां साइकल उप्पर जांदे न ते असें टोपी पानी चाहिदी सिरै उप्पर एह्दा कोला साढ़ा सिर बचेआ रौंह्दा हेलमैट बी पानी चाहिदी सिरै उप्पर ते जेह्ड़ा पिच्छै साड्डे कन्नै बैठे दा होंदा तां उसी बी हेलमैट पोआनी चाहिदी